भारत में सबसे बड़े त्योहार व छुट्टियों की बात करें भारत में तो वैसे बहुत सारे त्योहार होते है क्योंकि एक ऐसा देश है जहाँ पे न केवल अलग अलग धर्म जाति के बल्कि अलग अलग समाज हर तरह के लोगबाग रहते है और मैं अपने हिसाब से बताऊँ कि भारत में सबसे बड़े त्योहार व छुट्टियाँ कौन सी है वैसे तो सारे बड़े बड़े त्योहार है जैसे कि होली हो गया रक्षाबंधन हो गया नवरात्री गणेश जी स्थापना दिवाली और हम अपने राष्टीय पर्व देखे जाए तो भी होते है लेकिन मुख्यतः अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा त्योहार मैं दिवाली को मानती हूँ क्योंकि दिवाली एक तो बड़ा त्योहार है ही क्योंकि उसमें उसके चार दिन पहले से न वो उसकी शुरुआत हो जाती और काफ़ी समय तक चलता है और न केवल इतने बल्कि वो मुझे भी बहुत पसंद है क्योंकि उसमें छुट्टियाँ भी बहुत मिलती है पूरे सालभर में एक ऐसा दिवाली ही एक ऐसा त्योहार होता है जिसमें हमको काफ़ी छुट्टियाँ मिलती है इसके आलवा किसी त्योहार में हमको इतनी छुट्टियाँ नहीं मिलती और दिवाली एक ऐसा फेस्टिबल है इसमें क्या होता है कि अगर वो दिवाली आती है तो उसकी एक हफ्ते पहले कुछ लोग तो महीने भर पहले से घर की साफ़ सफाई घर की पुताई आई इतना अब कुछ करते है कि अपना घर चमकने लग जाता है खुद नए कपड़े पहनते घर में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते है और मिठाई बनाते है बहुत सारी चीज़ें बनाते खाने का भी उस टाइम पे भरपूर रहता है कि अपने को नई नई तरीके की चीज़ें खाने को मिलती है घर साफ़ सुथरा चमकता है यहाँ तक कि हम लोग भी अपने लिए नये नये कपड़े खरीदते है कि भाई पूजा में बैठेंगे नए कपड़े पहनेंगे इतना बड़ा त्योहार है फोटो वगैरह लेते है स्टेटस वगैरह लगाते है ऐसी कई चीज़ें होती है और ना केवल इतना ही बल्कि दिवाली आस पास में इतने सारे त्योहार आते है कि दिवाली को मनाने से पहले करवाते आती धनतेरस आती है और उसकी फिर दिवाली जैसे ही हो जाती है उसके ग्यारह दिन बाद एक तुलसी विवाह करके होता है कुछ लोग तो उसको भी बड़ी दिवाली मानते तो वो भी एक बहुत हमारे लिए हमारे बहुत अच्छा त्योहार है दिवाली सबसे अच्छा त्योहार मानते हम